सुपौलके विकासमे सभसँ पहिले जातिवादके सुधार करैबाक लेल किछु करबाक चाही एहिमे हमर पूरा सपोर्ट यऽ पूराके पूरा सफल प्रयास करल जाए जातिवादके बाद एहिमे पर्यावरणके लए कऽ बहुत सुधार करए पड़त समाजिक स्तर पर बहुत सुधार भेवो कैल यऽ एहिके अलावा समाजमे जातिवादके जे छै बहुत जादा बढ़ावा मिल गेलैया राजनीतिकके जहाँ तक बात छै राजनीतिकमे सुधारके लिअ बहुत किछु चाही बहुत किछु सुधार भेल यऽ हर चीजमे बढ़िआँसँ बढ़िआँ देबाक अछि आओर हमर पूरा कोशिश यऽ पूरा सफल प्रयास यऽ कि एहिमे सुधार होए आओर हम लागल छी कि एहिमे सुधार करबाक यऽ आपदाके लए कऽ सुपौल जिला कोशी नदीके किनारामे अछि जाहिके वजहसँ बहुत सारा बहुत बेर एहन भेल यऽ कि बहुत वर्ष जे बांध टूटि गेल बांध टूटैके बाद एतै बाढ़ आबि गेल यऽ बाढ़के वजहसँ बहुत सारा नुकसान भेल जे सब नुकसान नहि होना चाही